पहले के जमाने में रहता था दादा दादी ने गंगा किनारे या नदी किनारे ले के कपड़े जाते थे नहाते थे वहाँ कपड़ा धोने के लिए पत्थर रखते थे पत्थर रख कर ओ कपड़े भिगा के उसको साबुन रहता था काला बाला अरे निरमा वाला उसे लेके बरस उसमें कपड़े में घिसते थे घिस के धो तालाब के किनारे धो देते थे धोने बाद फरियाते थे फरियाने के ले आते थे घर पे सुखाते थे अब के जमाने में तो है घर घर पानी है पानी में थोड़ा बाल्टी में पानी ले के और थोड़ा निरमा डाल के उसके बाद कपड़ा डालते हैं बारी बारी कर के कपड़े बारी डाल के उसके बाद थोड़ा दस मिनट फूलने के लिये छोड़ देते हैं छोड़ के उसके फिर निकाल के बारी बारी धोते हैं धो के थोड़ा बाल्टी में पानी लेते हैं उसको फरिया के फिर पानी में गार के डालते निचोड़ के रख देते हैं ले आते हैं घर पे डारा पे डालते हैं सूखने के लिए सूख जाता है तो उतारते हैं उतार के फिर उसके बाद कपड़े को इस्तरी या प्रेस करके रख देते हैं